हाँ मुझे लगता है की हमें हमारे राज्य के बारे में और इसके भूगोल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए उससे यह होता है की हम जहाँ रह रहे है जहाँ हम इतने साल से बस रहे है हमें उसके बारे में पता चलता हैं कि ये धरती किस किस प्रकार की है और क्या क्या गुण है क्या गुण गुणकारी धरती है क्या है इसके नुकसान हैं किस क्या चीज़ों की इधर कमी हैं क्या इधर फ़ायदे है जो बाकी जगहों से अलग हैं इसे हम अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं ज़मीन से जुड़ते हैं तो देश से ज़मीन से प्रेम बस प्रेम सम्बन्ध बनता है एक और हाँ मुझे लगता है की बाकी लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता है जैसे राजस्थान में मैं रहता हूँ राजस्थान में बाकी लोग जो बाहर के जो लोग है बाकी शहरों के बाकी स्टेट के लोगों सोचते हैं कि राजस्थान में पानी की शॉर्टेज है या पानी की कमी है पर मैं अगर बताना चाहूँ तो राजस्थान में इतनी नदियाँ हैं राजस्थान में है अपने साबरमती नदी है राजस्थान में डैम है राजस्थान के बारे में एक और चीज़ पुरे भारत में जो साबरमती नदी है राजस्थान के इधर नावा सिटी जयपुर के साइड में वह भारत के भारत का दस परसेंट नमक राजस्थान की इस नदी से बनता है ठीक है राजस्थान में जो अरावली हिल्स की जो पूरी एक है एक लाइन जाती है आगे तक जो यहाँ पर माउंट आबू एक हिल स्टेशन भी है राजस्थान में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताता बताता थक जाऊंगा पर बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर चुरु है जहां मतलब सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और नई नई काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ